आज के इस नए युग में हम देख रहे हैं कि पहले के मुक़ाबले धीरे धीरे समय के साथ हिंदी भा षा बहुत ही ज़्यादा विकसित होते जा रही है पहले के लोग हिंदी भाषा को सीखने में उतनी रुचि नहीं रखते थे ना ही हिंदी भाषा के महत्वता को समझते थे परंतु आज के जो नए युवा वर्ग के लोग हैं वह सभी लोग हिंदी भा षा के महत्व को अच्छी तरीक़े से एवं भली भांति रूप से समझते हैं सभी यह जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी मात्र भाषा है तो इसकी वजह से हिंदी भा षा को विकसित करना हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदी भाषा एक सरल एवं सहज भाषा भी है अगरचे हम हिंदी भाषा के विकसित रूप की बात करें तो धीरे धीरे हिंदी भाषा बहुत ही तेज़ी से भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से विकसित होती जा रही है पहले लोग हिंदी को समझने में या फिर हिंदी को भाषा को सीखने में हिचकिचाते थे परंतु आज के समय में जैसे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी हिंदी की महत्वता को ध्यान दिया जा रहा है हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है जब बहार के लोग अंतर्राष्ट्रीय देशों के विदेशों के लोग भी हिंदी भाषा को सीखने के लिए प्रेरित होते जा रहं हैं जिसकी वजह से भारतवर्ष में भी ही हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा मान एवं सम्मान होने लगा है